میں نے ایک کولر خریدا تھا یہ کولر بہت شور کرتا ہے اور رات کو سونا مشکل ہو جاتا ہے کولر کی ٹھنڈک اتنی مؤثر نہیں ہے خاص طور پر جب جب درجۂ حرارت زیادہ ہو پانی کا ٹینک بہت چھوٹا ہے اور بھار بار بار بھرنا پڑتا ہے پلاسٹک کی کوالٹی اچھی نہیں ہیں اور جلدی خراب ہو جاتا ہے فین کی رفتار بہت ہلکی ہے اور ٹھنڈی ہوا نہیں آتی بجلی کی بہت زیادہ کھپت کرتا ہے اور بجلی کا بل بڑا دیتا ہے انسٹالیشن کے دوران مسائل آئے اور ہیلپ لائن سے بار بار کال کرنے کے بعد بھی کوئی مدد نہیں ملی کولر اچھا نہیں ہیں کولر کی میں بہت سی کمیاں ہیں